ہماری برادری میں تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے مقامی حکام چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے چھوٹے ٹیوشن کے لیے مکتب قائم کرتے ہیں اور یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ تعلیمی معیار کو بہتر بنا سکیں اپنی برادری کے لیے بہتر بنا سکیں اور این جی اوز جو ہیں وہ کام کر بہتر کام کرتی ہے کہ معاشرے میں جو لوگ غریب ہے ان کے بچے کیسے پڑھیں گے ان کے فیس کا کیا انتظام ہوگا ان کے کپڑے کیسے آئیں گے ان کی کتابیں کیسے آئیں گی تو این جی اوز جو ہے ہمارے معاشرے میں اچھا کام کر رہی ہے کہ بچے کو تعلیم کیسے دلایا جائے اور ہر ضرورت کو کیسے مہیا کرائی جائے تو یہ کوششیں ہمارے برادری میں این جی اوز اور تعلیمی حکام کے ذریعے اور حکام کے ذریعے یہ چیزیں عمل میں آ رہی ہیں اور یہ لوگ بہتر انداز سے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں این جی اوز جو ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے اور ایک غریب بچے کو یا یتیم لاچار بچے کو تعلیم حاصل کرنے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ این جی اوز کے دوارا وہ مہیا کرائی جاتی ہے اور پھر جو غریب بچے ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کر پاتے ہیں اور اچھی یونیورسٹی یا کالجز میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے حکام اور این جی اوز کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو کوشش کی جا رہی ہے ہمارے حکام اور این جی اوز کے ذریعے سے